हां न्यूज दे बारे च अस एह् जानने आं भई के केईं बारी ओह् इक खबर गै दिंदे कोई सच्ची होंदी ते कोई झूठी होंदी कोई ते इ'यां गै दिंदे रौंह्दे ओह् ते केंई बारी इक गल्ला गी फकड़ी लैंदे ते होई सकदा दो दिन उस्सी गै खिचदे रौह्न ओह् गल्ला गी सनाई सनाइयै तै इ'यां जैदा ते गल्त गै न्यूजां होंदियां कोई गै होंदी स्हेई इंडिया न्यूज बी जि'यां आजतक होई गेआ जी न्यूज होई इंडिया टीवी होई गेआ इं'दियां चलो फ्ही बी थोह्ड़ी स्हेई न्यूज होंदी पर खिचदे एह् बी बड़ा लम्मा न जैदा ते सनांदे रौह्ना सनांदे रौह्ना बार बार इक गल्ला गी ते लोक कोई स्हेई सोचदे ते कोई गल्त सोचदे फ्ही सोच अपनी अपनी होंदी ते न्यूज पेपर जि'यां अमर उजाला होई गेआ फ्ही दैनिक जागरण जागरण होई पंजाब केसरी होई स्हेई ऐ इं'दे उप्पर स्हेई गै दित्ते दा होंदा बा कोई कोई खबर गल्त बी छापदे गल्ल निं जरुरी निं ऐ कि स्हेई गै न्यूज होंदी इंदी गल्त बी होंदियां इ'दे च चलो असें इन्नी जैदा जानकारी नेईं बी ऐ इ'यै इ'यै दिखदे रौह्न्ने ते बार बार इक्कै गल्ल रिपीट करा दे होंदे ओह्